चोवीह जनवरी उणिवीह सौ चोयानवे अठ मई उणिवीह सौ टेहठि ॿारहां अक्टूबर उणिवीह सौ चोरासी टेवीह जुलाई उणिवीह सौ पंजासी ॿावीह जुलाई उणिवीह सौ ॿावीह